हांव न्ही ल्हान आसतना जोक बूक आसतालें तें चांदोबा म्हणून बुकाचें हांव चांदोबा तितून जोक आसतालें आनी तितून एक स्टोरी आसताली जी विक्रम वेताळ म्हणून तो विक्रम न्ही ते फाटीर घेवन बीन तो वेताळाक वयतालो तेका लागून म्हाका खूब हांसपाक येताले तो आनी सद्दां एक एक स्टोरी आसताली तेची आनी तेका तें म्हाका पयली तेका वेतळाक न्हू तो घेवन येतालो न्हू ताल विक्रम तेच पळोवन म्हाका खूब हसपा येताले